हाँ जयपुर ज़िले के लोग अपने दैनिक जीवन के लिए जयपुर ट्रेवल्स जयपुर की बसें का इस्तेमाल करते हैं जयपुर इंटरनेसनल एयरपोर्ट है एयरपोर्ट ऐरोप्लेन का भी इस्तेमाल करते हैं कहीं विदेश विदेश जाना हो या किसी जगह पर जल्दी जाना हो मुंबई चेन्नई वगैरा दिल्ली कहीं जल्दी पहुँचना हो तो वो एयरपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं और कहीं जयपुर के अंदर ही उनको कहीं घूमना हो तो वो मैट्रो ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि मैट्रो ट्रेन उन्हें भीड़ भाड़ के इलाके से अलग ही उन्हें अपने स्थान पर जल्दी पहुँचा देती है और वैसे कहीं लोकल ट्रेन से जाना हो तो वो ट्रेन का इस्तेमाल कर लेते हैं कुछ बसों का भी इस्तेमाल करते हैं जम्मू कश्मीर जाने के लिए ट्रेन चली हुईं हैं काफ़ी वो उनके जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण विकल्प परिवहन हैं जो उनके जीवन को गतिशील बनाते हैं क्योंकि उनके जीवन में गतिशीलता अत्यधिक महत्वपूर्ण है जयपुर ज़िले में जो ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं वो लेट हो जाते हैं इसलिए वो मैट्रो ट्रेन का काम मैट्रो ट्रेन का सफ़र चयन चयन करते हैं जिससे उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो और वह अपने स्थान पर जल्द ही पहुँच जाते हैं